पहले हम लोग गेंदा का फूल लगाते हैं उसको हम लोग पहले सुखाते हैं सुखा के फिर ओ के बीज थोड़ा छींटते हैं छींट के उसके उगाते हैं तो उगता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके हम लोग खेत में थोड़ा खुरपी लेके लगाते हैं तब वो बड़ा होता है तो उसके गोंड़ते हैं तो उसका थाहला बनाते हैं तो उसके बाद उसमें पानी भी डालते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे ओ बड़ा हो जाता है तब बड़ा बड़ा सा फूल खिलता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग वो भी लगाते हैं अरे गुलाब के फूल भी लगाते हैं तो उसको हम लोग उसका डाल लगाते हैं उसके गोंड़ते हैं उस उसमें भी पानी डालते हैं वो भी बड़ा होता है तो फूल खिलता है तो अच्छा लगता है हम लोग भी पिस्ता भी लगाते हैं उसका बीज छींटते हैं वो भी जमता है तो बड़ा थोड़ा हो जाता है तो हम लोग खुरपी से उसके गोंड़ ओड़ के लगाते हैं भाई उसमें गोबर भी डालते हैं खाद भी डालता है वो भी बड़ा हो जाता है तब भाई फरता है उसको हम भी हम लोग गोंड़ते हैं भाई लगाते हैं केला भी लगाते हैं उसको भी गोंड़ के लगाते हैं वो भी बड़ा होता है सींचते हैं गोड़ते हैं ओ भी भाई फरता है वो भी देखने भी खाने में भी अच्छा लगता है देखने में भी अच्छा लगता है बाजार से दवाई भी लाते हैं उसको भाई डालते हैं पेड़ में भी और जो फरता है तो उसको हम लोग दवाई लगा के पकाते हैं